मां पंहिंजी ज़िंदगी में रिश्तो निभाइण खे जाम अहिमियत ॾींदी आहियां मां अहिड़ो कहिड़ो बि कमु न कंदमि कि जे वजह सां मुंहिंजे माउ पीउ जी इज़त घटिजे ऐं उहे मुंहिंजी वजह सां दुखी थिअनि माउ पीउ ज़िंदगी में हेॾो ज़रूरी आहिनि त असां अहिड़ो कहिड़ो बि कमु कयोसीं हुन वजह सां असांजा माउ पीउ दुखी थिया असांजो रिश्तो टुटी पियो माउ पीउ जी त असां ज़िंदगी में जाम पछताईंदासीं मां त सभिनी खां इहा ई सलाह ॾींदमि ज़िंदगी में रिश्ते निभाइण खे जाम अहिमियत न रिश्ते जे ॿिना काई ज़िंदगी ई नाहे अगरि असां पंहिंजा रिश्ता सुठा निभाईंदासीं पंहिंजा रिश्ते सवारे सां सुठो हलंदासीं त असां लाइ ई जाम सुठो आहे कॾहें न कॾहें असांजा रिश्तेदार असांजा रिश्ता असांजे कहिड़े न कहिड़े बुरे वक़्त में कमु ॾींदा ई त रिश्ते निभाइण खे ज़रूरु ज़रूरु जाम अहिमियत ॾियो